जीतियाके दिन ने झिंगुनी आनल जाइ है झिंगुनी आनीके फेर अथी चनाके दालि फूलायल जाइ है चनाके दालि फूला कऽ तै के बाद नहा सुना कऽ ताहिके बाद भोजन कयल जाइ है ओहिके बाद फिन जीतिया तीन दिनके आदमी भूक्खल रहै है तीन दिनमे फल फूल सब चीज लऽ कऽ जीतियाके सब चीज कथा सुनल जाइ है कथा सुनिके आबै है फेर वहाँ पर दू घंटा अढ़ाइ घंटा समय लागै है कथा सुनैके लिए कथा सुनैके बाद जाइ है तऽ वहाँ से आबै है तऽ साओस माइके गोर लागै है पुतोहू प्रणाम करिके प्रणाम करिके परै है सब चीज कऽ कऽ ओहिके बाद तब वहाँ से आबै है तऽ तीन दिनोके भूक्खल रहै है तीन दिनके भूक्खल होकऽ ताहिके बाद फेर जीतियाके फेर जीतिया अनै है तऽ फेर अथी उठाबै उठा कऽ ताहिके बाद फेर आनल जाइ है तऽ बा पहले बर बेटाके पीनहबै है बेटाके बाद बेटीके पीनहबै ताहिके बाद पतिके पीनहबै है जीतिया केलाके बाद ताहिके बाद तब जीतियाके ताहिके बाद सब चीज कयल जाइ है सब एहिके बाद पूजा संपन्न हो जाइ है तऽ सबके बर छोटका बरका जितना आदमी हथिन सबके प्रणाम कयल जाइ है सब चीज होइके बाद अहाँके सब कोइके फिर से कथा सुननेके लिए कथाके सब चीज हो गेलै कथा सब सुनिके आबै है ओहिके बिहान होके फेर तीन चारि पाँच बजे पारण होइ तऽ पारण कयल जाय हय सब चीज कऽ के बाद तब भोजन करय लऽ बैठय हय